हेल्लो अ' खबाइ मा खालामहैनो नांगौ खबाइखौलाय बहा थांनो नायाथ' रानबाय आंबो थांनोसो सान्दोंमोन आं थांबालाय बोरै मोनलांनांगौ नोंलाय नोंबा नाखौ हमनानै मोनो ना मोना आं मोननायखौ उनाव समान राननांबा आंहासो लस जागोन खबाइआ मानसिफ्रा बिदिनो लाङै लाङै गासैबो खबाइ गोदान मोजांखौनो बैहा सासेहा नोंसिनि खाथिनिआनो लांफैनानै माबा गोदोनायावनो गब्लं होनानै लानानै फैदों बेनिखायनो लांबाबो मानसिफ्रा थालखौनो लायाहाय बेनिखायनो हरनो बालायलांसै आङो नङाबा बेखौनो लांफैदो ना बिनि बै गब्लं माबाखौनो नोङो औ गोदोनायावल' एसे माबा जादों बारा गाज्रि नङाना बेबो जागोन गाहायाव गब्लं नङा नाया गवा बे गोदोनायावल' गेरेब होनानै लाबोदों गोदानखासोमोन आंना खबाइआनो गोजामखौ जासिदो बिसोरखौ बे आङो र' नै आलासिफोर फैनो नागिरदों मा जायो ओंखायनो दा सोलाबमारा ओंखायनो नांथारगौबालाय नों बै मोनसेखौनो लांफैदों बै गब्लंनायखौनो नैबियो मोजाङा बायिआ एसे बोरायखाबायबो बेखौनो खाना दे दा लांफैदो